ते केह् आखदे इंडियन गश्ती जेह्की ऐ ना ऐन्टरटेनमैंट आह्ली हून ते ओह् थोह्ड़ी इन्बाल्ड होई ऐ बड़ी चीजें होई ऐ कि फारन च वी एफ ऐक्स बगैरा होंदे ते इत्थे नेईं होंदे अज्जकल ओह् बी थोह्ड़े थोह्ड़े औन लगी पेदे न अवा एह् फिल्में च ओह् कैंट चीजां निं रेह्दियां ड्रामे होई गे जेह्के टी वी उप्पर औंदे होर फ्ही जेह्की निक्की मुट्टी एन्टरटेंनमैंट परपज दियां चीजां औंदियां हस्सने आह्ले शो बगैरा औंदे ओह् बी अज्जकल ओह् निं रेह् जेह्के थोह्ड़े पिच्छे होंदे हे पिच्छें कन्टैंट फिल्में दा ना बड़ा जबरदस्त होंदा हा के मजा बी औंदा हा फिल्म दिक्खने जेह्की कमेडी आह्लियां फिल्मां होंदियां ओह् हस्सने आह्लियां होंदियां उ'नें हस्सा बी औंदा हा उ'नेंगी दिक्खियै इंटरैस्ट बी औंदा हा जेह्की डरावनी होंदियां उ'नें डर बी लगदा अज्जकल इ'यां गै मजाक बनाए दा लोगें दे सैंटिमैंन्टस दा कि ओह् दिखगे दिखगे नेईं दिखगे नेईं दिखगे कोई चक्कर निं ऐ पैसे दे पिच्छें नस्सा दी दुनियां एह् देश पैसै पिच्छें नस्सा दा हून तो में चाह्न्नां कि जेह्के अज्जकल दे साढ़े इंडिया दे लोग न एह् पता केह् दिक्खन एह् दिक्खन पर जेह्दा कंटैन्ट हाई होऐ ते ओह् उस उस ओह् चीज ऐन्टरटेनमैंट चीजां दिक्खन जेह्दा कंटैन्ट बड़ा हाई होऐ जेह्दे च रोजमर्रा दी जिन्दगी दे बारे च सनाए दा होऐ जेह्दा साढ़े ईद गिर्द सनाए दा होऐ साढ़े जीवन दी कथा ऐक्सपलेन कीती दी होऐ अज्जकल जेह्कियां वैब सिरिसां बड़ियां डिमांड चला दियां जदूं दियां एह् हो हो होस्टल लाईफ कालेज लाईफ दे उप्पर होंदियां बंदे दे निजी लाईफ दे उप्पर होंदियां एह् बड़ियां हाई रिलेटिड चला दियां कि के लोग इसी दिक्खना पसंद करा दे कि की लोग अपने आप मैह्सूस करदे कि अस अस बी एह् नेहा चीज करना चाह्न्ने एह् चीज करचै हून ऐसपिरैंस बगैरा जेह्कयां औंदियां आई ऐ ऐस दे उप्पर अवा दियां होर बी बड़ियें चीजें उप्पर अवा दियां घरेलू जिन्दगी दे उप्पर औंदियां जी लाईफ केह् सखांदी तुसें एह् चीजां दिक्खना अज्जकल दा यूथ जेह्का ऐ परजेंट दिक्खना पसंद करा दा ते लोग बी इ'यै दिखदे बुड्ढे बुड्ढे जेह्के हैन जेह्के बजुर्ग लोग न ओह् ते इ'यै दिखदे अज्जकल कि उ'नें उऐ पता कि साढ़े जमान्ने एह् होंदा साढ़े जमान्ने एह् होंदा जेह्के पर अज्जकल दा यूथ ऐ ना इ'यै जेह्का ऐ दुनियां चलाने आह्ला ते उ'नें एह् चीज बड़ी घट्ट पसंद ऐ उ'नें पसंद ऐ उनें गी जादा तू जादा एह् अज्जकल वैब सीरिज उप्पर ओह् बहुत जादा ध्यान देआ दे होर ओह् चीजां दिखदे गै ऐंटरटेनमैंट आस्तै खुश होने आस्तै पर ओह् एह् बी मैह्सूस करदे कि साढ़ी लाईफ च केह् होआ दा ओह् वैब सीरिज दिखियै ओह् मैहसूस करदे कि साढ़ी लाईफ च केह् चीजां होआ दियां ते ओह् महसूस करना चाहिदा ते ओह् ते इक ओह् तरीका लोकें अपनी ओह्दी जिन्दगी दे बारै फील कराना एह् बहुत अच्छा तरीका अ'ऊं चाह्न्नां कि वैब सीरिज दा जेह्का ऐ ना ओह् जादा उच्चा होना चाहिदा होर अच्छा कन्टेंट होर आए दा औना चाहिदा कि साढ़ी इंडस्ट्री दे जेह्के लोग न ऐन्टरटेंनमैंट इंडस्ट्री दे लोक उं'नें होर जादा हाईली कन्टैंट उप्पर जादा फोकस करना चाहिदा होर ते इतनी हाईली कन्टैंट चीजां बनानियां चाहिदियां कि लोगें दमाग उप्पर बज्जन जाइयै इफैक्ट करन ते ओह् अच्छे तरीके कन्नै अपनी लाईफ जीन जेह्के डिपरैशन च रौंह्दे ओह् बी अच्छे तरीके कन्नै जीन ओह् उं'दा कन्टैंट दिक्खियै इस स्हाबै दा कन्टैंट ओह् बनान ते बहुत अच्छी गल्ल ऐ एह् जेहा कन्टैंट बनाने दी ते अज्जकल दे जेह्ड़े लोग न साढ़े भारत च मतलब साढ़े देश च ओह् इ'यै कोई इ'यै चीजां दिखना चाह्ंदे कि साढ़ी डेली लाईफ च केह् होआ दा केह् होआ दा ओह्दे च गंदा कन्टैंट बी बहुत जादा लोग दिखदे पर मैक्सिमम ओह् एह् कन्टैंट बड़ा पसंद करदे क्योंकि वैब सीरिज आह्ला जे कालेज लाईफ होस्टल लाईफ होई डेली लाईफ रोजमर्रा दी जिन्दगी ओह्दे मा बब्ब ओह्दे पुत्तर जो बी चीजां ओह्दे च होआ दियां ओह् चीजां दिक्खना बहुत पसंद करदे ते एह् चीज बननी चाहिदी हाईली कन्टैंट जेह्की चीजां न होनियां चाहिदियां होर साढ़ी डोगरी जेह्की ऐ ओह् बी अग्गें अग्गें बधनी चाहिदी नोहाड़े उप्पर बी फिल्मां कढानियां चाहिदियां नोहाड़े उप्पर बी इंडस्ट्री दा थोह्ड़ा हत्थ बढ़ाना चाहिदा डोगरी आह्लें बी चुक्कना चाहिदा कोई बी फिल्म औंदी ओह् कोई बी फिल्में दा ओह् करने जंदे केह् आखदे प्रमोशन करने जंदे ओह् बाह्र एरिया च जंदे साढ़े जम्मू कश्मीर च निं औंदे की जे पर सबतू जादा जेह्की ऐ न साढ़ी डोगरी जेह्की कमुनिटी दे लोक ओह् जादा फिल्मां दिखदे उ'नें जादा ऐन्टरटेनंमैंट पसंद ऐ तो इस कारन उ'नें डोगरी च फिल्मां बनानी चाहिदियां होर डोगरी गी मौका देना चाहिदा अग्गें बढ़ने आस्तै ओह् जेह्के इंग्लिश इंग्लिश तो ऐ थोआढ़े घट्ट होनी चाहिदी डोगरी जेह्की ऐ बढ़नी चाहिदी कि साढ़े लोग आपूं अपनी आप गी इ'यां पिच्छें पिच्छें करदे अपने आप गी घटांदे कि अस डोगरी निं बोलदे जी असें शर्म औंदी असें कोई केह् आंदा डोगरी बोलने च शर्म निं करनी चाहिदी ते इ'यै दरोखास्त ऐ कि ऐन्टरटेंनमैंट इंडस्ट्री ने गी डोगरी च बी थोह्ड़ी फिल्मां प्रमोट करनियां चाहिदियां साढ़ी डोगरी बी हाई लैवल च अवै ते होर लोगें बी पता लग्गै कि डोगरी बी कोई चीज ऐ डोगरी बी कोई लैंगवेज ऐ सारें बंदे डोगरी पढ़नी चाहिदी इस्सै कारन जेह्का ऐ जेह्के साढ़े एरिया दे लोग एह् जागरुक होङन अगर डोगरी च फिल्मां फुल्मां बनगियां ऐडस बगैरा औगियां डोगरी च लोक थिएटर च जान लगे डोगरी फिल्मां दिक्खन बाह्रै दे बी दिखगे अस बी दिक्खा ने ते इस कारन केह् होग कि डोगरी जेह्की ऐ ओह् देश च बढ़दी जाह्ग ओह्दी मात्तरा बढ़दी जाह्ग होर लोग डोगरी सुनने आह्ले कि के साढ़ी भाशा थोह्ड़ी अच्छी बी ऐ ते थोह्ड़ी फनी बी ऐ ते अस गल्ल करगे ते कुसै लग्गना फन्नी साढ़े एरियै अस थोह्ड़ी इ'यां ठीक ठाक डोगरी बोलने ओह् जेह्के थोआढ़े प्हाड़ा आह्ली साइड न ओह् प्हाड़ी डोगरी बोलदे उं'दी भाशा किश होर स्हाबै होंदी ते एह् फिल्मां शिल्मां ऐन्टरटेनमैंट डोगरी उप्पर बी बनना चाहिदा जिस कारन जेह्ड़े लोक हैन ओह् ओह् शर्म निं करन डोगरी लेई कि की बड्डे लेवल उप्पर एह् होनी चाहिदी साढ़ी डोगरी प्रमोट होर साढ़े एरिया जेह्के लोग न जेह्के शर्म करदे डोगरी बोलदे ओह् सोचदे डोगरी बोलियै साढ़ी बेसती होई जानी ओह् बी शर्म निं करै ते इंडस्ट्री बी साढ़ी हैल्प करै कि डोगरी जेह्की ऐ ओह् बड्डे लैवल उप्पर प्रमोट होऐ